हेल' औ नोङो लखेल ना हमग्रा मानसि ना आं माबा बड'लेण्ड बुब्लि निउसनिफ्राय बुंनाय जादों रिपर्थार ए औ नोंथांनि दैमायाव दिफरबिलाव हाय ना मोनोना ए मा मा ना मोनो ए औ औ ओमफ्राय मा मामा बोथोरफोराव नाखौ रासिन मोनो जेन'बा ए दे गोजां बोथोरनि अनगायै बारा मोना ना अ ए मागुर सिंगिबो मोनो नामा ए बयबो हौवा हिनजाव नाखौ हमजोबो नामा गामियैनो ए हिनजावफ्रा बांसिन हमो ने औ ओफ्राय नोंसोर सारोना गुरो जेजों बोयो ए जेखायफोरजों गुरजाया नामा ए औ अअ ओमफ्राय नोंथांमोनहा नाखौ हमनाया नाखौ हमनो नोंथां मोनहा बिराद गोरों थारसै नामा ए ओमफ्राय नोंथांमोनहा नाखौ हमनानै फाननानै फाननो हायोना हाया ए फाननो हायो ने खरस ओंखारो ने औ दे बिदिब्ला बेखौनो सोंहरदोंमोन आं दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै